पक्षियों और पक्षी पक्षियों के क्लब में हम नहीं गए हैं लेकिन पक्षियों को इधर उधर हम देखते हैं और उड़ते हुए पक्षी और उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं जैसे बगुला हैं बगुला हैं पक्षियों हमारे छत पर आते हैं तो उनको हम दाना दाना डालते हैं पानी डालते हैं और चिड़िया जब फुदक फुदककर चलती हैं तो बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और और जैसे ओ पक्षियों में मोर नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हैं पक्षियाँ चिड़िया पक्षियों को देखने के लिए हम लोग चिड़ियाघर में चिड़िया पक्षियों को देखने के लिए चिड़िया घर में जाते हैं और पक्षी और पक्षी जब इधर मोर बहो मोर जब नाचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मोर मोर अह तोता तो तोते भी बहुत सुन्दर दिखते हैं जे और पक्षियों पक्षियों के रंग बहुत भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियाँ होती हैं तरह तरह के पक्षी देखने में भारत में अनेक प्रकार की पक्षियों की प्रजाति भारत में अनेक प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है जैसे ओ कोयल कोयल की जो आवाज़ होती है वह बहुत मीठी हो मीठी होती है और सुनने में बहुत प्यारी बहुत कोयल की बोली बहुत प्यारी लगती है और जैसे बतख हुए बतख तालाबों में तैरते हुए बहुत सुन्दर बतख तालाब में देखते हो उड़ते हुए बहुत तैरते हुए बहुत सुन्दर लगते हैं आकाश में जब बगुला अब जब बगुला देख दिखाई देते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मा और और जो बतख होते औ बतख तालाब में भी अच्छे लगते हैं मोर नाचते हैं सावन का महीना इधर आ रहा है तो सावन में मोर खूब ओ बोलते हैं और मोर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है जब मोर नाचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि वह रंगोली की तरह अपने पंखों को बिखेर देते हैं वह भी देखते में बहुत अच्छा लगता है और और पक्षियों के बारे में मेरा अनुभव तो यही है कि पक्षियाँ हाँ को दाना पानी देने में बहुत अच्छा लगता है औ पक्षियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत से बहुत सही हैं और और पक्षियों जैसे हम लोग तो भोजन कर लेते हैं लेकिन उनको कहाँ से भोजन मिलता उनको कहाँ से भोजन मिले इसीलिए हम लोग उनको अपने छत पर जब आते हैं तब उनको दाना पानी सबकी व्यवस्था सबकी व्यवस्था कर देते हैं और व और वह हमारे लिए बहुत उसको हम बहुत अच्छा जब उनको हम दाना पानी डालते हैं तो हम हमको उनको अंदर से हमको बहुत अच्छा फ़ील होता है कि चलो पक्षी हमारे छत पर दाना ओना तो खा लेते हैं सब बहुत देखने में अच्छा लगता है